खंयच्याय बिझनेसाक जर तर फंडींग जाय पडटा जाल्यार पयलीं म्हणजे जे ल्हान बिझनेसीस आसता तेंकां फ्रँड्स फॅमिली हेंचेरूच तेंकां डिपेंडंट रावचें पडटा पयलीं म्हणजे बिजनस कितें करता की ते बँकेन वयता बँके कडेन लोन मागता बँक तेंचे कडल्यान कितेंय वस्तू घाण दवरपाक लायता आनी मागीर तेंकां लोन दितात आतां कितें जालां गवर्मेंटानूय खूब स्किमी अश्यो काडल्या बऱ्यो बऱ्यो स्किमी काडल्या की जर तर एक खंयच्या मनशाक बिझनस स्टार्ट करपाक जाय जाल्यार तेका खंयची तरी ही स्कीम लागू जातलीच आनी ह्या स्किमीच्या प्रमाणें मागीर तेका लोन मेळपाक शकता फ्री इंट्रस्ट फ्री लोन मेळपाक शकता नाजाल्यार थोडे पयशे मेळपाक शकता गवर्मेंटा कडल्यान म्हणजे जर तर तो मनीस एक खंयची इम्पोर्टंट वस्तू अशी मॅन्युफॅक्चर करता की त्या वस्तूच्या मॅन्युफॅक्चराक लागून गवर्मेंट पयशे दितात जाल्यार त्या मनशाकूय ते पयशे मेळपाक शकता आतां सद्या इ वी इलेक्ट्रीक वेहिकल ह्या गजाली खूब इम्पोर्टन्स मेळ्ळा आनी तेका लागून गवर्मेंटान सांगलां की जर तर तुमी ह्या एरियेन बिझनस स्टार्ट करपाक सोदतात जाल्यार आमी तुमकां पयशे दिताक जाल्यार अशें करून लोकांक बिझनेस स्टार्ट करपाक उपाय खूब आसाक पयशे तेंकां गवर्मेंटा कडल्यान मेळपाक शकता फक्त तेणेन सारकें पोवपाक जाय आनी सोदपाक जाय की तेंकां खंयची स्कीम लागू जाता ती आतां हें जालें गवर्नमेंट आनी हें जाले बँक हेज्या शिवाय जर तर ती कंपनी व्हडली आसा आनी त्या ते ते बिझनेसान जर तर खूब प्रॉफीट केल्ले आसा आनी जर तर चार पांच वर्सा तो बिझनेस बरें प्रॉफिटान आसा तेंचे प्रॉडक्ट्स जर तर बरें विकतात आनी लोक लोकांक आवडटा तेंचे प्रॉडक्ट जाल्यार हो बिझनेस कितेें करपाक शकता की ते इक्विटी सुद्दां इशू करपाक सोद शकतात ते स्टॉक मार्केटान एंटर जावपाक शकता तेंची इक्विटी इशू करून तेंकां लोकांक खूब लोकां कडल्यान पयशे घेवपाक मेळटा